मेरा पसंदीदा है सच्चा जीवन उच्च विचार जिसका जितना सच्चा जीवन होता है उसका विचार उतना उत्तम होता है क्योंकि जितना सत्व भोजन करता है साग सतुआ हल्दी मिरचा उसका सात्विक जीवन बीतता है जितने भी सर्वहारा वर्ग हैं वो सर्वभक्षी हो जाते हैं सर्वभक्षी होना समाज के लिए कुरीति होता है जितना सादा भोजन करेंगे रोटी सब्ज़ी दूध घी मक्खन पनीर उससे ज़्यादा माँस मछली या जो भी पेय पदार्थ हैं शराब पीना ये समाज के लिए कुरीति साबित हो जाता है इसलिए सादा जीवन उच्च विदार उच्च विचार पद्धति के लोग का हम समर्थन करते हैं